जय झूलेलाल हा मुंहिंजो व्यक्तिगत लक्ष्य ऐं आकांक्षा आहिनि जिनि खे प्राप्त करण लाइ मां कमु करे रहियो आहियां ऐं उहो लक्ष्य प्राप्त करण लाइ मूंखे रोज़ु मोटिवेशन जी ज़रूरत पवंदी आहे त मां रोज़ु कोई न कोई कहाणी पढ़ंदो आहियां जंहिं सां मूंखे मोटिवेशन थिए इंस्प्रेशन थिए की मूंखे जेसिताईं पंहिंजो लक्ष्य हासिलु नथो थिए मूंखे बिहणो नाहे मूंखे रुकणो नाहे मूंखे कमु करिणो रहणो आहे महिनत करिणी आहे जेसिताईं मां पंहिंजे लक्ष्य खे लक्ष्य खे हासिलु न करे छॾियां ऐं ॾींहं राति महिनत करिणी आहे छो की लक्ष्य खे हासिलु करण लाइ महिनत करणु जामु ज़रूरी आहे बिना महिनत जे कुझु बि हासिलु न थींदो आहे जय झूलेलाल